हाँ मैं अपने रसोई में मौजूद विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकती हूँ उन में से मैं गिलास कटोरी चम्मच थाली कूकर कढ़ाई और ओवन बेलन चकोटी और तवेली इस तरीक़े के कई सारे बर्तनों का प्रयोग करती हूँ जो मेरे खाना बनाने में काम आता है जैसे कि परात का यूज मैं आटा गूंदने में यूज करती हूँ और कूकर का यूज दाल चावल बनाने में या कोई और सब्ज़ी को उबाल के बनाने में प्रयोग करती हूँ और साथ ही थाली गिला थाली का और कटोरियों का यूं प्रयोग मैं खाना खाने में करती हूँ चम्मच से मैं चावल खाती हूँ जो पोहा भी खा सकती हूँ उस से मैं या कुछ और भी खाना हो तो चम्मच से खाने वाली चीज़ों को चम्मच से प्रयोग कर के खाती हूँ और साथ ही गिलास का यूज मैं पानी पीने के लिए करती हूँ इस तरीक़े से मैं और भी बर्तनों का प्रयोग करती हूँ जो मेरे रसोई में काम आते हैं